हैलो हां जी नमस्ते

हां जी हा जी सड़े दा निकलेआ ऐसा होई नी सकदा सड़े दा होए अस चेक करियै दिन्ने होन्ने समान लेई आएओ बापस दिक्खी लैगे ठीक ऐ